मांखे नंढे खां ई खो खो खे खो खो रांदि इलाही ज़्यादा वणंदी हुई त जॾहिं बि मुंहिंजो मनु कंदो हुओ त असांजे घर जे धिक ते ई हिकु पार्क हूंदो आहे पार्क आहे जंहिं में असां और मांजियूं और सहेलियूं अची करे असां उते खो खो ही खेॾंदा आहियूं ऐं खो खो खेॾण सां बि जंहिं में हुनजी एक्ससाइज़ बि असांजी इलाही सुठी थी वेंदी आहे जेकी मतलबु जीअं उथिणो आहे हुन में विहिणो आहे त हुन में असां एतिरी बार उथंदा आहियूं विहंदा आहियूं डोड़दा आहियूं त जंहिंजी वजह सां असांजो सरीर बि हुन में बिल्कुलु फ़िट रहंदो आहे त मांजो सभिनी खां ज़्यादा पसंदीदा रांदि इहे खो खो ई आहे